हँ प्रणाम चचा जी कहलहुँ ठीक छै चचा हँअऽ कहलियह अइ बेर तऽ हमरो अथी वोटर आइ डी कार्ड बनि गेलय हँ तऽ अइ बेर हमहुँ वोट गिरेबय तऽ केना गिरेबय ककरा गिरेबय ई बेर तऽ हमर फस्टे बेर गिरेबय ओकरा लेल तऽ हमरा कोनो अनुभव नहि छै कि वोट केना गिरायल जाइ छै तैं तोरासँ पुछय पुछय लए चाहय छियै जे केना हँ ह

तहन फेर तऽ हम तऽ अइ बेर फस्टे बेर अथी वोटिंग करबय तऽ ककरा देबय तैं दुआरे कहलियै चचासँ पुछय छी हँ तऽ ओकरा वोट देबय ओकरे दियऽ पड़तय ओऽ मतलब जे जीत रहल छै ओकरे वोट देबय हँ पार्टी पार्टी जकर अच्छा छै ओकरा वोट देबय

ओऽ

हुँ किएक कि हँअऽ वोटर आइ डी कार्ड बनि गेलय हँ ठीक छै चचा फेर मिलबऽ